जय झूलेलाल असांजी बैंकिंग सुविधाऊं जाम सुठियूं थी रहियूं आइन ऐं जॾहिं खां ऑनलाइन चालू थियो आहे तॾहिं खां त जाम कमु फास्ट थी रयो आहे पहिरें जे ज़माने में असांखे बैंकियुनि में लाइनियुनि में वञी बिहणो पवंदो हुओ ऐं कागज़ी कम जाम करणा पवंदा हुआ ऐं जॾहिं खां हाणे डिजिटल चालू थियो आहे तंहिंखां पोइ त असांखे घर खां ॿाहिरि ई नथो निकिरणो पए न पेसा कढाइण लाइ न पेसा विझाइण लाइ ऐं न की उन स्टेटमेंट जे लाइ बि बैंक में पहिरियों वञिणो पवंदो हुओ उहा बि असांखे ऑनलाइन पंहिंजे मोबाइल ते अची थो वञे त पहिरियों जेकी सुविधाऊं हूंदियूं हुयूं मतिलबु जाम तकलीफ़ वारियूं हूंदियूं हुयूं हाणे जेकी सुविधाऊं थी रहियूं आहिनि बैंकिंग जूं जाम सुठियूं थी रहियूं आहिनि त हाणे त जीरो बैलेंस वारा बि अकाउंट गवरमेंट खोलाइ थी पहिरियों असांखे पंज पंज ॾह ॾह हज़ार बैंक में रखणा पवंदा हुआ ऐं न रखंदा हुअसि त हुनजा चार्जिस बि लॻंदा हुआ हाणे उअ चार्जिस बि न था लॻनि ऐं जीरो बैलेंस जे अकाउंट में जाम सुठी सुविधा थी रही आहे ऐं हाणे नंढनि ॿारनि जा बि स्कूल जे लाइ अकाउंट खुलनि था जंहिंजे करे फीसियूं बि उन अकाउंट मों पाण ई डिडक्ट थी वेंदियूं आहिनि असांखे स्कूल फीस बि न भरणु वञणो पवंदो आहे ऐं जाम फैसेलिटियूं थियूं ॾेअनि बैंकियूं अॼुकल्ह हाणे त घरु वेठे बि खाता खुली था वञनि पहिरियों बैंक में वञिणो पवंदो हुओ खाता खुलाइण लाइ हाणे घर वेठे अची करे उन्हनि जा कर्मचारी अची करे घरु वेठे अची करे खातो खोलाए ता ॾेअनि त जाम सुठी ॻाल्ह आहे ऐं बीमा सर्विस बि जाम सुठी वधी रही आहे पहिरियों असां खे वीह वीह साल वीमो भरिणो पवंदो हुओ हाणे पंज साल खाली भरंदा आहियूं त उन शइ जो असांखे फ़ाइदो मिली सघंदो आहे